ہاں ہیلو بولیے

ہاں جیو کا سم لینا ہے پوسٹ پیڈ لینا ہے کہ پری پیڈ لینا ہے آپ کو او پری پیڈ لینا ہے آپ ڈاکومنٹ میں صرف آدھار سے ہو جائے گا آدھار رہے گا اور آپ کو بھی رہنا پڑے گا پھر آرام سے ہو جائے گا ٹیرف میں ہے کہ آپ کو جو ہے دو سو انچاس روپئے لگے گا اور تین مہینے کا فری ملے گا اگر سو روپئے کا بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس میں ایک مہینے کا ملے گا دو سو انچاس میں تین مہینے کا روز ڈیرھ جی بی ڈاٹا ملے گا آپ کو اور کالنگ اور سو ایس ایم ایس فری رہے گا جو انلیمیٹڈ کال رہے گا اور سو ایس ایم ایس پر ڈے فری رہے گا ڈاکومنٹ آپ کو آدھار کارڈ لگ جائے گا اور اس میں سب کچھ رہے گا جو یعنی دو سو نناوے کا پلان جو ہے نا وہی ایکٹیو رہے گا اس میں جیو ٹون جیو ٹی وی یہ سب فری رہے گا آپ چاہے تو پوسٹ پیڈ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں پوسٹ پیڈ کے بھی بہت سارے فائدے ہیں پوسٹ پیڈ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں اس کا نیٹورک تو ٹھیک ٹھاک ہی رہتا ہے یوز کر سکتے ہیں آپ پوسٹ پیڈ میں کیا ہے کہ فیملی پلاننگ کا جو آتا ہے پورا چار لوگوں کا سیم رہے گا اس میں بہترین آپ کو سروس ملے گا منتھلی آپ کو آئے گا ڈاٹا کا بل آپ وہ دے دیجیے گا ایک طرح سے اچھا ہی رہتا ہے لیکن آپ کی مرضی ہے پری پیڈ بھی ٹھیک ہے لیکن پوسٹ پیڈ کا بھی پلان بڑھیا چل رہا ہے وہ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ہاں آدھار کارڈ اور خود رہیے گا تو وہ آن لائن ہی کے وائی سی ہو جائے گا آرام سے کوئی دقت کی بات نہیں ہے کب آ رہے ہیں آپ ایک الٹرنٹ موبائل نمبر صرف رکھ لیجیے گا ٹھیک ہے نا وہ اس میں او ٹی پی جاتا ہے تو اس کا رجسٹر ہوگا اور باقی تو باقی نیٹورک کا کوئی ایشو نہیں رہے گا اور سیم نمبر آپ چوائس کر لیجیے گا ٹھیک ہے نا